हलो सर मेरा नाम नीतू है मुझे एम पी नगर सोनभद्र में जाना है सर मुझे बहुत अर्जेन्ट काम है क्या आप मेरे लिए कैब कार या कोई आटो का उपलब्ध बंदोबस्त कर सकते हैं क्या अग मुझे बहुत अर्जेन्ट काम है अगर आप ये मेरा काम कर देते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर प्लीज़ आप मेरे लिए कहीं से भी कार या ऑटो या कैब मेरे लिए अरेंज कर दीजिए यदि आप की नज़र में कोई हो तो मुझे बहुत अर्जेन्ट काम है इसके अलावा सर यहाँ से जाने के लिए मुझे कोई ऑटो नहीं मिल रहा है अगर आप ये मेरा काम ऑटो कर देते हैं तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलूँगी थैंक यू सर आप ने मेरे लिए कार अरेंज कर दी है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ ओके सर धन्यवाद आप ने मेरे लिए कर बुक करी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यू